आइ मिथिला के संस्कृति के लेल जे छै मिथिला पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण छै आइ मिथिला पेंटिंगके दम पर जे छै ई मिथिला वैश्विक स्तर पर विश्व के पटल पर जे छै अपन एकटा अमिट छाप छोरि रहल छै आइ चीन जापान अमेरिका आइ सब जगह मिथिला पेंटिंगके जे छै अपन एकटा विशिष्ट स्थान छै आइ जे मिथिला के पहचान माँ सीताके रूप मे होयत रहय आइ वर्तमान परिस्थितिमे मिथिला पेंटिंगके लऽ के जे छै आइ मिथिला क्षेत्रके जे छै वैश्विक स्तर पर एकटा पहचान बनि रहल छै आइ मिथिला पेंटिंग पर पैघ पैघ शोध भऽ रहल छै पुस्तक लिखा रहल छै राष्ट्रपति सॅं लोक सम्मानित भऽ रहल छथिन ताहि लेल ई मिथिला पेंटिंगके लेल बिहार के सांस्कृतिके ले मिथिला के संस्कृतिके लेल ई बहुत जे छै अपन प्रभाव देने छै